चामुण्डा अस्थान गेलहुँ बुझलिए चामुण्डा अस्थान गेलहुँ तऽ खूब बढ़िआँसँ देखलहुँ ओहिठाम बाप रे बाप भीड़ लागल अइ देखैत सुनैत बुझाइ छै आनन्द अबै छै बिआह होएत दान होएत ओहिठाम सबके देखलहुँ जे गेलहुँ तऽ बुझै कि कहाँमे ओतऽसँ उतरैके नहि मोन करै भरिदिन ओत्तहि रही आबऽके एको रत्ती नहि इच्छा लोकके करैए चामुण्डा अस्थानसँ सबसँ हमरा बढ़िआँ लगैत रहे चामुण्डा अस्थानमे एतेक सुन्दर लगैए होइत रहैए आबऽके एको रत्ती नहि इच्छा करैत रहैए चामुण्डा अस्थान अइ ताहिके बाद भैरव बाबा ओतऽ गेलहुँ तऽ भैरव बाबा ओतऽ बिआहदान होएत जग तिहार एतेक धूम धड़क्का रहै से बुझाइए गाड़ी घोड़ा नहि ससरऽ दै जाइमे ओहिठाम मन्दिरमे भीड़ लागल लोक सब अपन देखैए सुनैए नाच गान देखैए आजा बाजासब देखैए लड़का लड़कीके बिआहदान होइत रहै ओहिठामसँ एको रत्ती नहि आबऽके इच्छा होइत रहै गेलहुँ जनकपुर तऽ जनकपुरमे गेलहुँ तऽ खूब ओतऽ से एनाहिते देखलहुँ रामजी सीताजीके बिआहदान होइत रहनि से सब देखलहुँ कुमरम मटकोर पूजा होइत भेलनि से देखलहुँ तहन बिआहदान देखि सुनिकऽ सब रहलहुँ दुइ दिन घुमलहुँ फिरलहुँ ओतऽसँ जे नहि आबऽके इच्छा करै खूब बढ़िआसँ घूमलहुँ जे मोन भेल से देखलहुँ सुनलहुँ ओतऽसँ फेर गेलहुँ राजगिढ़ी राजगिढ़ीमे गेलहुँ तऽ ओ सातगो कुण्ड छनि हुनका सातो कुण्डसँ नहेलहुँ सोनेलहुँ सब दर देवता भैरव बाबाके दर्शन करऽ गेलहुँ उपर भगवानसबके दर्शन करऽ गेलहुँ पहाड़पर ओहिठामसँ आबऽके मोन नहि करैत रहै छै ओतऽ वएह देखलहुँ वैष्णो माता गेलहुँ वैष्णो माता तऽ सीढ़ीपर चढ़ैत चढ़ैत चढ़ैत चढ़ैत ओर अन्त भऽ गेल चौदह सओ सीढ़ी चढ़लहुँ चढ़िकऽ भैरव बाबा ओतऽ गेलहुँ वैष्णो माता तऽ नहा सोनाकऽ हुनकर दर्शन केलहुँ दर्शन कऽ कऽ ओहिठामसँ पूजा पाठ कऽ कऽ अएलहुँ ओतऽसँ फेर चढ़ैत उतरैत उतरैत उतरैत उतरैत चौदह सओ सीढ़ी उतरलहुँ ओहिठाम एतेक नीक लागै ओहिठामसँ आबऽके इच्छा नहि करै खूब सुन्दर धामसब छथिन आओर सबतरि गेलहुँ एगो अथी ओतऽ नहि गेलहुँ बाबाधाम एकटा तीर्थमे तीर्थ एगो बाबाधाम नहि केलहुँ हँ ओम्हरसँ आब छोटी मोटीधाम सब तहने गौतम कुण्ड जाइ छी तऽ गेल छलहुँ हँ तऽ ओतहि खूब सुन्दर ओतऽसँ नहि आबऽके इच्छा करैत रहे छै तीर्थ व्रतसँ एतऽ गेल छलहुँ हँ जे एतऽ उचैठ भगवती अस्थान उचैठ भगवती अस्थानमे भगवतीसबके दर्शन तर्शन करैत धरैत सब देवता पितर सबके पूजा पाठ होइत होइत तहन अएलहुँ ओतऽसँ पूजा पाठ देखि सुनिकऽ तहन से अएलहुँ